बचपन सभक जीवनमे अबैत अछि आ ओ एकटा एहन अवसर अछि जे फेर सँ घुमिकऽ नहि अबैत अछि ओ एहन समय होइत अछि बचपन जाहिमे नहि तऽ भूख लगैत अछि ने प्यास लगैत अछि ने कोनो चिन्ता ने कोनो फिकीर रहैत अछि बस केवल अपन मस्ती रहैत अछि से सभक जीवनमे अबैत अछि हमरो जीवनमे एहने बचपन छल जतयसॅं कहियो कोनो टेंशन नहि कोनो दु ख नहि बस अपन धुनिमे रहैत छलहुँ हँ कखनहुँ से गाछ पर हीलरा हीलैत छलहुँ हँ तऽ कखनहुँ पोखरिमे जाकऽ माछ सेहो मारैत छलहुँ निश्चिन्त भऽ कऽ घुमैत रहैत छलहुँ हँ